ऑनलाइन जे करे धंधे में जाम फ़र्कु अची वियो आहे न त पहिरियों असांजो जाम सुठो हलंदो हो गलीअ गलीअ में दुकान खुली विया आहिनि ऐं रेडीमेड में बि जाम खन थी वई आहे त हिन करे छा ऐं कमाई बि जाम घटि थी मिले न में धाम तकलीफ़ थी अची हाणे ऑनलाइन जे करे त हाणे असां छा करे सघंदा आहियूं हिनमें सभिनी हंधि दुकान खुली विया आहिनि सभिनी हंधि दुकान खुली विया आहिनि हिन करे असांखे छा ऐं धंधे में जाम फ़र्कु अची वियो आहे